सत्रहं फरवरी उणिवीह सौ असीं अरिड़हं जून उणिवीह सौ चोरासी पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ पंजानवे चोवीह जून ॿ हज़ार एकवीह पंजुवीह अगस्त ॿ हज़ार टेवीह